सतरह जनवरीउन्नैस सए अण्ठानबे अट्ठारह फरवरी उन्नैस सए छियानबे पच्चीस अप्रैल उन्नैस सए सन्तानबे छओ अगस्त उन्नैस सए पञ्चानबे आठ अक्टूबर दू हजार बीस